جی میرا سب سے رومانوی سفر آج سے پانچ سال پہلے کشمیر کا تھا ہم لوگ بہت خوش تھے میں اور میرا ساتھی کیونکہ ہم کافی دنوں بعد باہر گھومنے کے لیے نکلے تھے ہماری ٹرین رات دس بجے کی تھی اور ہمیں کشمیر کی اور چلنا تھا جوکہ چودہ سے سولہ گھنٹے کا سفر تھا کشمیر پہنچنے میں ابھی وقت تھا اور ہواؤں کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے ہمارے دل کو لبھا رہے تھے ہم ایک دوسرے سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگے تھے وہاں پہنچنے سے پہلے ہم کافی بات چیت میں مشغول ہو گئے تھے کہ ہم کس ہوٹل میں رکیں گے کون کون سی خوبصورت وادیاں ہم وہاں پر دیکھیں گے کون کون سے اچھے اچھے کھانے وہاں پر کھائے جائیں گے اور کون کون سی جگہوں پر سب سے زیادہ وقت وہاں پر گھوما جائے گا اصل میں تو کشمیر محبت کے لیے ہی جایا جاتا ہے کیونکہ وہ محبت کی جگہ کہلاتی ہے کشمیر جانے سے پہلے ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم کہیں اور گھوم آئیں لیکن کشمیر کی کچھ تصویرات دیکھنے کے بعد ہمارا خیال جو ہے تبدیل ہو گیا اور بہتر یہ ہوا کہ ہم نے کشمیر جانے کا فیصلہ کیا